जीअं त मां पहिरीं ॿुधायो मां अलगि॒ अलगि॒ देशनि जा सिक्का जमा कंदो आयां मूंखे हुननि में शौक़ु आ जीअं हाणे मां कहिड़ो बि सिक्को खणंदो आहियां त हुन देश जे बारे में ख़बर पवंदी आ जीअं ही सिक्को कॾहिं ठयो या उन देश में कहिड़े हंधु ते इहो सिक्को ठयो आहे हुन सिक्के खे ॾिसी करे हुन शहरु जे बारे में जाम कुझु ॿुधाइंदो आहे उन शहरु जे जाम ॿुधाइंदो आहे ऐं हुन जी प्राचीन ॻाल्हियूं बि ॿुधाइंदो आहे